हमरा गाममे सिँचाइके लेल कोनो तरहके विशेष सुविधा नहि अइ लोक जे छै पम्प वगैरह लगेने छथि ओहिसँ मोटामोटी पम्पसेटेसँ सिँचाई होइए आओर ओकर बाद जे छै बहुत हदतक लोग जे छै से प्रकृतिपर निर्भर रहैत छथि बारिश होइ छै तऽ खेती होइ छै बारिश नहि होइ छै तऽ खेतीके स्थिति खराब भए जाइ छै ओना अक्सर जे छै से जेना एखन बरसा भए रहल छै तऽ एखन लोक जे छै से धानके लेल किसान पूरा एकदम व्याकुल छथि धान रोपबाके लेल लेकिन एहिसँ पहिले सुखार जे भए गेल रहै तऽ लोकके बीये नहि भेलै जे एखन धान रोपत लेकिन अगर सभचीज ठीक रहै छै मौसमके सहयोग रहै छै कृषकके तऽ हमरा सभके ओहिठाम धान गहुम आओर मूङ्ग कनि कनि कऽ मकइ सेहो ओहियोमे ई तऽ भेलै एहिके लेल खाद्यान जे यऽ ताहिमे आओर हमरा गाममे मखानके खेती भी जे छै से बहुत लोग से अभी शुरू केलथिहँ तीन चारि सालसँ काफी मखानके खेती भए रहल छै आओर ओहिसँ लेकिन मखानके जे छै से चूँकि मार्केटमे ओतेक एहि बेर तऽ मार्केटमे मखानके स्थिति कने दऽब भए गेलै लेकिन फिर भी लोक छोड़लकैहँ नहि मखानके खेती बढ़िआँसँ कऽ रहल अइ मुख्य रुपसँ धान गहुम मूङ्ग मकइ आओर मखान माछ तकर जे छै से हमरा ओहिठाम चलि रहल अइ